शहरी शिक्षा जे छै ओ फ्यूचरके देखबयवला शिक्षा छै आओर ग्रामीण स्तरके जे शिक्षा छै ओ आओर पाछू लऽ जायवला शिक्षा छै कहबाक तात्पर्य छै कि हम अगर एकसँ दशमी तकके पढ़ाइ करैत छी बारहवीँ तकके पढ़ाइ करैत छियै आओर अगर हम प्रतियोगिता परीक्षाके लेल प्रिपेयर करैत छी बारहवीँके बाद तऽ हम जे पढ़ने रहैत छी ओहि पढ़ाइसँ बेसी कोनो खास मतलब नहि रहैत छै ओतय हमरा इंग्लिश देखबाक भेटैए जे हमरा वन टु टेंथमे कतहु नहि हमरा ओतय दर्शन नहि भेल छलए हमरा ओतय रिजनिंग पढ़बाक मौका भेटैए जबकि हम वन टु ट्वेल्व्थमे रीजनिंग हम अपन जे बिहार बोर्डसँ शिक्षा ग्रहण केलहुँ ओतय हमरा कतहु देखबाक नहि भेटल लेकिन अगर हम अगर शहरी शिक्षा लैत छी तऽ ओतय हमरा वन टु टेन क्लासके जे हम बुक देखने छी ओहिमे अहाँकेँ रीजनिंग हमरा देखयके भेटल ओतय रीजनिंग पढ़ाइ होइत छै ओतय अंग्रेजी विषयके अनिवार्यता देखयके भेटैत छै ओतय कम्प्यूटर शिक्षाके जे छै बिल्कुल अनिवार्य सब्जेक्टके रूपमे राखल गेल छै लेकिन हमरासभकेँ कम्प्यूटरके सिर्फ कम्प्यूटर नामके लेल तऽ हाथमे धरा देने छथि लेकिन कम्प्यूटरसँ कोनो मायने मतलब नहि छै कोनो अनिवार्य सब्जेक्ट नहि छै ओ विषय अहाँकेँ औपचारिक विषय छै अनौपचारिक विषय छै ओ पढ़ी या नहि पढ़ी बात बराबर बराबर छै लेकिन शहरी शिक्षामे अगर कम्प्यूटरमे अहाँ पास नहि करब तऽ आगू शिक्षामे आगू क्लासमे अहाँ नहि जा सकैत छी तऽ शहरी शिक्षा आगूके भविष्यकेँ तैआर करैत छै लेकिन ग्रामीण जे शिक्षा छै ओ पाछूके शिक्षा छै ओ शहरी शिक्षासँ एखन बहुत पाछू छै